जीअं त असां दुकानु में घिरंदा आहियूं त असांखे एलजी जा प्रोडक्ट वधीक वणंदा आहिनि छो जे असांखे हिननि जी सर्विस वधीक सुठी लॻंदी आहे ओवन हुजे टीवी हुजे म्यूजिक सिस्टम हुजे काई बि शइ ख़राबु थींदी आहे त असांखे चोवीहनि कलाकनि में रिपेयर थी मिलंदी आहे ऐं जीअं त ॿियनि खे बि असां सलाहु ॾींदा आहियूं की हिन ई प्रोडक्ट जूं शयूं वठंदा त तव्हां सुठी सर्विस मिलंदी